हलो हलो दादा हुकुमु कयो तव्हां फोन कयो ऐं स्टेट एजंट थो ॻाल्हायां मां ॿुधायो कीअं खपे ओ के ओ के ठीकु

ओ के ओ के हा हा ठीकु आहे सभु अथव हिते अंबरनाथ साइड में अथव ऐं पंहिंजो जे को नव नयूं बिल्डिगूं ठहियूं न हिन पासे अथव सुठा फ्लैट बि अथव ऐं हवा पाणी रोशिनी ॾाढी बढ़िया अथव टे रूम खपेव ॿ रूम खपेव इअं खपेव तव्हां मस्तु थी वेंदो कमु हुते अंबरनाथ साइड अथव हाणे उहो उल्हासनगर जी हालति गंभीर लॻी पेई आहे बिल्डिंगू बि थोरो में हिन ऐं रस्तनि जी बि हालति गंभीर आहे त अंबरनाथ साइड अथव कल्याण में बि अथव पर कल्याण में महांगो पवंदो अंबरनाथ तव्हांखे रीज़नेबल अघु में पवंदो अथव हाणे पोइ पोइ फोर रूम हॉल जे कॾहिं तव्हां कल्याण में वठंदव त तव्हांखे हुते लॻभॻि वीह ॿावीह हज़ार पेईजी वेंदा त जे कॾहिं इहो ई अंबरनाथ में वठंदुव त तव्हांखे तेरहां चोॾहां हज़ार में कमु थींदो कल्याण में तव्हांखे डिपोजिट लॻंदी लख रुपियो हिते पंजाह हज़ार में कमु थींदो ऐं हिते सभु सही आहे त मां तव्हांखे चवंदुमि भई हीअं तव्हांजो फ़ाइदो पियो अथव असांखे त दलाली मिलंदी हेॾा बि कुझु असांखे प्रोब्लम आई काने होॾा बि मिलंदी दलाली त असांखे त ॿिन्हीं पासे राज़ी आहियूं जीअं तव्हांखे रीजनेबल लॻे त उहो ॾिसो कल्याण थोरी महांगी अथव अंबरनाथ थोरो रीजनेबल अथव पाणी पाणी ॿिन्हीं हंधु मस्तु अथव कोई दिक़त कोने का कंहिं बि ॻाल्हि जी बाक़ी हाणे जे को आहे उहो तव्हांखे यारहें महीने जी एग्रिमेंट थींदी डिपोजीट थींदी ऐं मेंटेनेस पवंदुव मेंटेनेस अथव लॻभॻि पंद्रहां सौ रुपिया मेंटेनेस पवंदुव दादा पंद्रहां सौ फोर रूम जी आहे हुन खां पोइ जे कॾहिं तव्हांखे थ्री रूम खपे त हुनजी यारहां सौ आहे टू रूम खपे त हुनजी अठ सौ आहे हू सभिनी एरिया एरिया जे हिसाब सां आहे न दादा तव्हां वठ वठंदुव वॾो फ्लैट त हुन हिसाब सां पोइ हा हा हा हा हा आहे बाबा महांगाई थी वेई आहे ॾाढी दादा हाणे कोई सस्तो कमु किथे बि रहियो नाहे महांगाई थी वेई आहे हर हंधु महांगाई हर कंहिं ॻाल्हि में महांगाई आहे कहिड़ी शइ सस्ती थी आहे अॼु भाॼियूं हेॾियूं महांगियूं थी आहिनि ॾिसो था टमाटनि भाए बारे छॾी आहे केॾा महांगा थी विया आहिनि काई बि ॻाल्हि सस्ती रही नाहे दादा हाणे जॾहिं बि त हाणे उल्हासनगर जा माण्हू छॾे करे वञनि था हेॾे होॾे त पोइ हाणे हुते वञी डिमांड वधाईंदो न उल्हासनगर वारनि जी नत त कमु त सस्ते में हो न अॼु जे को उहो फ्लैट मिलियो आहे अठे हज़ारे अॼु हुनजी क़िमत चोॾहां हज़ार थी वेई आहे भाड़े जी छा कंदासीं सॼे उल्हासनगर वारनि जी वञी हुते अघु वधाया आहिनि साहिबु दादा हाणे ॾिसो तव्हांजी पोजिशन कीअं आहे तव्हांजी ताक़त कहिड़ी आहे सभु हुनजे मथां आहे न तव्हांखे हाणे कीअं खपे ॾिसो पैसे ते आहे सभु तव्हांखे छा उहो छा आहे सेफ आहे फ्लैट बंगलो सेप्रेट हूंदो हुते लुट फुट ऐं भउ थींदो आहे छो जो बंगले में माण्हू टाइम त लॻंदो आहे हा हा दादा बराबरि आहे बराबरि आहे पर सेफ साइड बि ॾिसिणी आहे घर में लेडिज़ अकेलियूं थी थियनि अॼुकल्ह गोठन अॼुकल्ह अॼु अॼुकल्ह साहिबु कहिड़ो गोठन ऐं मालीअ ते भरोसो आहे या कंहिं चोकिदार ते भरोसो आहे अॼुकल्ह ज़मानो आहे कंहिंजे मथां भरोसो कराए ठीकु आहे अचो अचो ऑफिस में अचो पोइ ॻाल्हियूं था अचो हाणे थोरो मां बिज़ी आहियां ऑफिस में अचो ॻाल्हियूं था